जब मछली मारने जाल जे है से जाल जे फटा हुआ रहता है उसके बाद सिए देते हैं सी क अगर पोखरी है पोखरी छोटा है तो पोखरी में जल्दी हो जाता है इसके बाद जो है से नदी में जाते हैं तो मछली मछली कौन कौन मारते हैं तो बुआरी मारते हैं रुचन मारते हैं रोहू मारते हैं जा सब मारते हैं तो यह मछली सके क्या कि केना बनाते हैं हाँसु से बनाते हैं उसको पानी से धोते हैं धुलने के बाद उसके कि कहै छै जे हलदी लगाते हैं हलदी लगाकर तल देते हैं तलकर तेल में छान देते हैं छान कर इसके बाद जो है सो पूरे जाल को उसको पी मसाला धरते हैं पानी देते हैं इसके बाद जो है सो बर पीस में डालते हैं जे खाय वाला है से खाते हैं हम सभी ने नहीं खाते है ना तो रूपचन है त पोखरी जो है सो पोखरी बहुत छोटी है तो छोटे में जल्दी या अगर जाल फटा हुआ है तो उसको सी देते हैं नहीं होता है अगर नदी है तो नदी में बहका महाजाल फेंकता है महाजाल में से क्या सन बड़की मछली बझ जाता है रुचन बझता है चाहे रोहू है पामी है यह सब मछली बझता है तो बड़की नदी में नहीं होता है केते आदमी के होता है कि यह जे अपने से भीर जाते हैं छोटा पानी है तो छोटी नदी है अपना पानी पानी तानी मनी रहता है आदमी अपने बन जाता है बनाते हैं इसके बाद जो है सो माल को हुआँ से लाता है मलाह के देता है मलाह तो धर लेता है नदी अथी में देग़ची में धो लेता है वह करता है कि जे गाँव में चल देता है बेचने के लिए केते आदमी इसी के लेल अब जो है सो सब लोग को बजा सेट करता है मलाह के बोलना नहीं पड़ता है वह अपना अथी से बजा लगा देलक अब राही बटोही सुनलग घरवैया सुनलक आ निकलल गोदाम साफ केलक लेलक सो तो बुआरी मछली है जैसे पानी है पानी के बाद रोहू है रोहू के बाद जासर है जासर के बाद से रूपचन है रूपचन के बाद बुआरी है फिर बनाता है इसके बाद जे है से नहीं होता है त अपने भीर जाता है अगर

तो बड़का मछली जो है सप बड़का मछली बझता है छुटकि वह बझ जाता है छुटकी जाल में जाल जो है से दू तरह के है एगो जाल जो है सो बड़का मछ मछली बझता है एगो छुटका जो है सो छुटका बझता है तो छुटकयूओ में से तनी होता है दिक़्क़त वह जाल में से निकालते हैं निकाल के कि कहै छै जे गाँव में टोकना में भर लेता है चल देता है गाँव में बेच लेता है इसी के बाद जो है सो बड़की मछली है तो बड़की मछली के जो ना कि जो आब रोहू है बुआरी है बामी है रूपचन है यह सब जो है सो मछली यह सब दुनिया में से आदमी ये भखन करते हैं जो हर माहुर जो है सो आदमी ये भखन करते हैं लोग कहता है जो यह चीज नहीं खाइए कौन चज़ज खाएगा जप ना गोभी है जो ना आलू है जो ना बैंगन है जो ना कटहल है तो यह सब जो है सो भोजन करते हैं लेकिन फिर फिर भी आदमी को संतोष नहीं होता है अच्छा तो बड़की मछली जो है तो बड़की मछली से कैसे बनाया जाता है तो फाँसूल से बनाते हैं फाँसूल से बनाकर उसको धोते हैं धोकर हलदी मिलाते हैं हलदी हलदी मिलाने के बाद उसको तेल में छान देते हैं छान क और तब हटा लेते हैं तब मसाला फोरन का धोकर मसला भूँजते है भूँजकर और इसके बाद जो है तब उसमें पानी देते हैं तब उसके बाद जो है सो पीस और में धो देते हैं खदक जाता है उतार दे खाने वाला है से अपन खाता है इसके बाद जो है छुटकी मछली जो है तो छुटकी मछली के से आदमी ओनैहते रगड़ देलक रगड कर खौइचा हट गया हट गया तो उसमें से लोग धो लेता है धोकर आ कि कहै छै जे सब्ज़ी बनाता है ओ में कम तेल पर गया तो कहेगा कि जो नहीं बनेगीया आ तेल पड़ता है तो अच्छा है खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन फिर भी खब खबैया के संतोष नहीं होता है अच्छा जो खाने वला है दही दूध है दही दूध है खाने वाला है मीठा मीठे में लोग दही खाते हैं मछली में लोग दही खाते हैं जो खै वाला है सो खाएगा उसके बाद जो है सो बड़की मछली है तो बड़की मछली से कोई जासर लेता है जेकरा जो मोन होता है जासर लेता है बुआरी लेता है रूपचन लेता है रोहू लेता है बामी लेता है यह सब मछली के नाम जो है से कुछ कुछ वह से आ जाता है ना तब सब अच्छा लगता है जो खाने वाला है सो खाता है जो नहीं खाने वाला है सो नहीं खाएगा